हमरा सबसँ जादे आओर अभी तकमे छियै घुमै लए गेलो छिकै इधरे हमे नेपाल गेलो छिकै एक महीना पहिले वहाँ हमरो बहिन हमरो मौसी छलै ओहो गेलो छलै आओर एक महीना पहिले हँ गेलो छली अचानके प्लान बनलै घुमै जाइ वास्ते शाममे बोललकै बहिन हँ जेबै कि चल मतलब नेपाल तऽ हम बोललियै हँ ठीक छौ चल सुबह गेलियै स्टेशन फेर वहाँ थोड़ा देर रूकलियै तऽ फेर ओकरा बाद ट्रेनके टिकट लेलियै टिकट लेलाके बाद इन्तजार करलियै ट्रेन कखनी एतय इन्तजार करलि फेर ट्रेन एलै फिर ट्रेनमे बैठलियै फेर कनि देर खड़ा रहलियै ओकरा बाद फिरो सीट भी मिली गेलै सीटपर फिर आरामसँ हमे मौसी आओर फिरो हमरा बहिन सब कोई बैठलै सब कोई ओहिठाम आरामसँ गेलियै फेर एतऽ बहुत सारा देखलियै बाहर एकदम अच्छा घुमलो नहि छी कभी अच्छासँ घुमलियै एकदम अच्छा छलै मौसम भी ओहि दिन बारिश होइ छलै ट्रेनमे मजा आबि गेलै सफर करऽ मे बारिश पूरा एकदम सब चीज मिली गेलै मतलब घूमी भी लेलियै घुमैमे मजा भी आबि गेलै तहिना सफर भी हो गेलै बहुत दिनसँ ट्रेनके सफर नहि करलो रही ट्रेनोके सफर होइ गेलै आओर बारिशो होइ गेलै मस्त एकदम नहि होलै जन्नतवला फिल आबि गेलै आओर घुमलियै फिर ढ़ेरिक नया लोग नया आदमी चढ़ै छै उतरै छै चाय मतलब ट्रेनपर लोक एक अलगसँ मुवीमे देखलो रही कि फिल्ममे कि ट्रेनमे ई बिकै छै चाय बिकै छै नाश्ता ईसब देखलियै हम अपना आँखोसँ मजा आबि गेलै पूरा एकदम फिर गेलियै नेपाल वहाँसँ फेर चढ़लियै जोगमणी उतरलियै वहाँसँ फिर गेलियै उपर थोड़ा देर उसपर नेपाल गेलियै तऽ आ फिर वहाँसँ एगो टेम्पू रिजर्व करलियै हँ पहिले नहि पहिले पैसा चेन्ज करेलियै अपनो भारतके पैसाके नेपालीमे ओकरा बाद फेर एगो टेम्पु रिजर्व करलियै टेम्पुवला भैया ठीके रहै मतलब थोड़ा सा अच्छापर थोड़ा सा अच्छा नहि छलै मतलब थोड़ा सा एना ओना कऽ बादमे पता चललै कि अच्छा आदमी नहि छलै पहिले अच्छा आदमीसँ बात करैके फेर वहाँ सँ हम गेलियै वहाँ कथी नाम छलै भूलि गेलि थोड़ा सा झड़ना गेलियै वहाँपर टेम्पू रिजर्व करलो ली एकदम पूरा एकदम पूरा रास्ता एकदम खराब छलै पूरा रास्ता खराब एकदम कुछ दूर अच्छा छलै फिरो ओकरा बाद बेकार पूरा रास्ता छलै की कहियै बतायेलो नहि जा सकै यऽ एकदम खराब एतना रास्ता फेर गेलियै वहाँ भगवानके मन्दिर छलै महादेव रहै शायद तऽ वहाँ पूजा करलियै एकदम जाकऽ फोटो घिचेलियै एक जगह जगह छलै अच्छा फोटो खिचाबै वास्ते वहाँ सँ पूरा नेपाल एकदम अच्छा दिखै लै पूरा एकदम घर उर छत एकदम अच्छा छलै एकदम देखैमे अच्छा सुन्दर लागै छलै पूरा एकदम